कृत्रिम बुद्धि मानव आओर अन्य दोसर जन्तु द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धिके विपरीत मशीनके द्वारा प्रदर्शित बुद्धि छै कम्प्यूटर विज्ञानमे कृत्रिम बुद्धिके शोधके होशियार एजेन्टके अध्ययन मानल गेल छै